हमरा लगैए कि युवा सभके खेलमे बेसी प्रोत्साहन नहि कयल जा रहल छै आब की भऽ गेलै हे आब एक्के टा चीजपर फोकस करैत छै मतलब माँ बापसभ माँओ बाप अपना जगहपर गलत नहि छै ओहो सही छै ओहो बच्चेके लेल सोचैत छै ओहो बुझैत छै खेलमे जेतै हेतै कि नहि हेतै ताहि दुआरे लेकिन माँओ बाप सही छै लेकिन तैयो बच्चासभके खेलमे प्रोत्साहित करबाक चाहियै खेलके लेकिन हमरासभ दिस ओतेक बहुत नीक व्यवस्था नहि छै जे अहाँ किछु खेलमे बढ़ी तऽ अहाँकेँ ओतेक सपोर्ट नहि कयल जायत ओतेक अहाँके ओतेक सामानसभ नहि छै बहुत तरहके चीज नहि छै आओर बहुत तरहके दिक्कत छै गाममे लेकिन धीरे धीरे ओहिलेल अहाँके करबाक चाही सरकारके सरकारके ग्राउण्ड खोलबाक चाही जेना हमरा गाममे ग्राउण्ड नहि छै खेतमे खेलाए पड़ैए खेतमे खेलाइत छियै तऽ कोइ रबाड़के रबाड़लक खेतके मालिक स्वाभाविक छियै ओ करबे करत कियाकि ओकर खेती बर्बाद भऽ रहल छै हँ तैयो खेत सभमे करैत छी तऽ ओहिसँ दिक्कत होइत छै ताहि दुआरे हुनका सरकारके एकटा ग्राउण्ड खोलबाक चाहियैन एकटा कोच रखबाक चाहियैन हर गाममे ओहिसँ रोजगारो बढ़तै आओर बहुत तरहके चीज हेतै डेवलपमेन्ट हेतै ताहि दुआरे हमरा जनैत इएह